गिबियावथ' आङो ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो गिबियावनो आङो ओंखामखौ संजेनग्रोदोंमोन सिगां संजेननायाव आंबो रोङामोन नालाय बिदिनो न'फोरनि न'नि बिमा बिफानिफ्राय सोलोंबाय जे ओंखाम संनाया माबायदि ओंख्रि संनाया माबायदि बेबायदिनो आङो ओंखाम संनो रोंबाय आरो बिनि उनाव आङो नैथियाव ओंख्रि संनोबो रोङामोन नाथाय आङो संनाय खावनायाव गोजोननाय दं नालाय नाजानायजों लोगोसे आङो मा गिबियावनो फाजा बिदिनो आलु फाजा एवग्रोदोंमोन आरो बिदिनो आङो माबायदि एवो बेखौथ' रोङामोन नालाय बिनिखायनो आइमोननाव सोंना लाबाय जे माबायदि एवो बेखौ नायनानै सोलोंनानै मा आङो आलु फाजाखौ एवनो रोंदों आरो बिनि उनाव बिदिनो आं गोबां ओंख्रि संबाय एनिफ्रायो आं बांसिन ओंखाम ओंख्रि संनो होनोब्ला बिदिनो दाव बेदर अमा बेदर बिब्दिनो बेदरफोर संनो मोजां मोनो आरो बिनि उनावो आंनि जा संनायखौ गोथाव मोनजानानै मा न'आव आंखौनो बांसिन संनो होयो आरो नोंनिया गोथाव जायो बेजों बेजों मा होबा मा जायो बिदिनो बेदरफोर संनायाव मा होयो जेनेबा गोबां बुस्थु मैगं थाइगंफोर होन होनायनिबो मोनसे मोनसे माबा थायो नालाय बेबायदिनो मा आङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ रोंलांदों आरो ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोननायलाय आङो बेबायदिनो मोजां मोननायजों नाजानानै मा ओंखाम ओंख्रि संनायखौ रोंलांदों